کیا آپ کو نل کا پانی ملتا ہے نل کا پانی جو ہے یہ بہت صاف ہے اور نل کا پانی پینے میں مزہ ہی کچھ اور آتا ہے اور نل کا پانی جو ہے بالکل تازہ رہتا ہے اور بڑھیا رہتا ہے بالکل پینے میں بھی بالکل مزہ آتا ہے کیونکہ جو نل کا جو پانی ہوتا ہے وہ بالکل صاف رہتا ہے اور بالکل تازہ بھی رہتا ہے اور ترنت ترنت نکلا ہوا پانی کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے اور نل کا پانی جو ہے ہمارے پڑوس میں جو رہنے والی ہے وہی پانی پی کے کہتے ہیں بھائی بہت اچّھا پانی ہے کیونکہ آپ کے جو نل کا پانی ہے بہت اچّھا پانی ہے اور نل کا پانی کا مزہ ہی کچھ اور ہے لیکن ایک یہ ہے کہ نل کا پانی جو ہے تھوڑا سا خراب بھی آتا ہے پائپ پھٹنے کی وجہ سے کبھی کبھی نیچے ایسے ہوتا ہے کہ پائپ پھٹ جاتا ہے نل کا تو اسی وجہ سے پانی خراب آتا ہے لیکن یہ ہے کہ نل کا پانی آپ پائپ جتنا اندر دیں گے پائپ تو اتنا ہی صاف پانی آئے گا تو نل سے یہ فائدہ ہے کہ اپنا جو موٹر وغیرہ کا سسٹم ہے اس سے خریدنا پھر لینا اسے پھر بہت ساری مشقت اٹھانی پڑتی ہے یہ کہ موٹر خریدو پھر اس میں مستری وغیرہ کو بلاؤ پھر اس کے بعد اس کو صحیح کراؤ پھر اس کے بعد سے یہ کرو پھر اس میں بل بھی خرچہ ہو جاتا ہے کافی اپنا نل جو ہے نل بہت اچّھا ہے اور کیا کہتا ہے کیا نل کے پانی اپنا بالکل صاف آتا ہے تازہ بھی آتا ہے اپنا نل آسانی کے ساتھ جو ہے کہ پانی دے دیتی ہے اور پھر موٹر میں کیا ہے کہ اپنا تھوڑا سا پیسا وغیرہ بھی لگ جاتا ہے اس میں اگر لائٹ رہی تو پانی ہے نہیں تو پانی نہیں رہتا ہے کیونکہ لائٹ بھاگنے کی وجہ سے پریشانی بہت ہوتی ہے اپنا نل جو ہے کہ اپنا یہ ہے کہ اپنا نل رہے تو پھر دِقّت اور پریشانی کی مشقّت نہیں اٹھانی پڑتی ہے اس لیے اپنا نل جو ہے نل بہت اچّھا ہے اور نل ہم سب کے لیے بھی بہت اچّھا ہے پانی بھی اچّھا دیتا ہے تھوڑا بہت پانی خراب کبھی کبھی آ جاتا ہے پائپ پھٹنے کی وجہ سے